ہاں سر تصویریں لینا تو بہت زیادہ پسند ہے اور تصویریں لینے کے لیے فوٹوز لینے کے لیے میں نے فی الحال تو سفر نہیں کیا ہے لیکن ہاں اپنے شہر میں سفر کیا ہے میں کیمپس میں جاتی ہوں اپنی یونیورسٹیز میں جاتی ہوں فوٹوز یچر کے کلک کرنے کے لیے مجھے نیچر کا کلک کرنے کا فوٹو بہت شوق ہے اور عموماً مونومینٹس کے فوٹوز کلک کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور جو میں جانا چاہتی ہوں جو جگہوں پر جانا چاہتی ہوں وہ میرے نزدیک راجستھان ہے راجستھان ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہاں کی جو مونیومینٹس ہے جیسے آپ کا وہاں پہ ہَوا محل ہُوا اجمیر کا قلعہ ہُوا یہ ساری جگہیں بہت اچھی ہیں پرتاب گڑھ ہُوا یہاں پہ اور اُدے پور ہُوا یہاں پہ مونیومینٹس بہت اچھے اچھے ہیں وہاں جا کے میں فوٹوز لینا چاہتی ہوں کلک کرنا چاہتی ہوں مونیومینٹس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور اِدھر پہاڑی علاقوں میں جانا چاہتی ہوں پہاڑی علاقوں میں جو پہاڑ ہے وہاں سے دُنیا کو کلک کیپچر کرنا چاہتی ہوں کہ کیپچر کیسے کیسے ہوتے ہیں اُوپر سے دنیا دیکھی جاتی ہے کیسا لگتا ہے اور فوٹوز جو اکثر اچھے آتے ہیں وہ نیچر والی جگہوں میں اچھے آتے ہیں جہاں گرینری ہو بہت زیادہ اور اوشینس والی جگہ پہ جہاں کے شانتی ہو صبر کے ساتھ وہاں فوٹوز لینا چاہتی ہوں جس سے نینی تال ہے منالی ہے لدّاخ ہے لدّاخ ایک بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ فوٹوز بہت اچھے آتے ہیں یہی ساری جگہ